हाय लोगो अ जोंहा सरल अ अ आंबो खोनादों लोगोफोरनिफ्राय थांखागोन दा अ माला हो औ आंबो बेखौनो सानदोंमोन माने फैसाखौ आं थांनायानो जों माने एफर्ट खालामनो हाया नालाय बेनो जागोन आरो ना जानाय लोंनायखौ जोङो संना लांखानोसै ना मा होनो औ जायो थांजायो औ औ रुटि ओमफ्राय औ ओमफ्राय माबाफोर कल्डड्रिंसफोर लागोन ना लाया अ आंथ' थांफेराखैलै लामाफोरा माबायदि मिन्थिलाय लाङा खस्थ' मोनगोन ना मागोन लामाफ्राव एसे गोबालांजानो गिलाय लाङो होमब्ला जों साबैसे जामारखो थांनाया अ होमब्ला गासैबो थांजोबगोनानो अ औ जागोन थांनांसिगोन होमब्ला

अ होमब्ला गाबोन क्लासाव रायज्लायहैनोसै ना मा होनो बयबो औ बयबो ज' थाब्ला औ बयबो ज' थानायावसो रायज्लायब्लासो मोजां जायो औ दे होमब्ला गाबोन रायज्लायसै